हमसब पहिले जे शुरू शुरूमे खाना मतलब बनबेलियै हमसब खुद बनेलियै हम पहिले तऽ मम्मी साथे बना दै छलियै तऽ मम्मीके साथे साथे पुछि पुछिके मम्मी ई चीज एना करिऔ नहि करिऔ तऽ मम्मी बता दइ छलैया तऽ नीधुक बनि जाइत छलै नीक नीक खाना जब अपना सासुरमे गेलियै तऽ हमरा कहलखिन कि कनियाँ जाउ खाना बनाउ बड्ड नीक तऽ खाना जे बनाबे गेली तऽ दालि भात तऽ बनि गेल तरुओ सब बनि गेल मगर सब्जी जे बनेलहुँ हम आलू बैगन अदौड़ीके सब्जी तऽ ओहिमे की भेलै कनि मिर्च आ नमक दुनू कनी तेज भऽ गेलै तऽ आब हम जे चिखलहुँ तऽ देखैत छी दुनू तेज छै तऽ हमरा घरमे कनी बाबूजी छलखिने बेमरिआह तऽ हुनका मिर्ची जादा पचैत नहि छै आ नमक भी नहि हुनका बी पी के सिकायत छै तऽ ओहि लऽकऽ अब हम कि कयलहुँ उपाय जे बतबैत छी अहाँ सबके नीमकके तऽ उपाय कऽ देली जे ओइमे हम हल्का कनि की कयलहुँ तीन टा टमाटर काटि लेलहुँ एक कराही सब्जी छलैया यानि एक डेढ़ किलोके छलैया तऽ ओहिमे तीन गो टमाटर मेहींँ मेहींँ छोटा छोटा काटि लेलहुँ अब की कयलहुँ ओहिमे तीन टा पियाज धऽ देलहुँ मेहींँ मेहींँ छोटा छोटा काटि कऽ मिर्ची नहि देलहुँ कनि घीके छौका दऽ देलहुँ कड़ाहि एकटा गरम करलहुँ ओहिमे कनि घी दऽ देली कनि तेल धऽ देली ओहिमे हल्का सा जीराके फोरन पियाज धऽ देली आ टमाटर दुनूके बढ़िआँ से हम भुजिकऽ आओरो ओहिमे की कयलहुँ कनि आँ निम्बूके रस ओहिमे दए देलियै बढ़िआँ से लाल जे भऽ गेलै ओ सब्जीमे हम पलटि देलियै ओहि सब्जीमे पलटिके बढ़िआँ से मिला देली तऽ ओहिसे की भेलै अहाँकेँ नमक आ मिर्ची टमाटर आ पियाज जे दुनूके मेकप भऽ गेलै आ स्वादके स्वादो भऽ गेलै कनि उपर से गरम मसालाके छिड़काव कऽ देलियै आ जीर मरीचके छिड़काव कऽ देलियै बड़ा नीक सब्जी भऽ गेलै नहि करू लगलै आ नहि मिर्ची लगलै तऽ ओहिदिनके ओ सब्जीके आइतक भी हमर तारीफ होइत छै जे कहै छै कि बड़ा नीक खाना बनयने छलखिन आ बड़ा अच्छा सब्जी बनयने छलखिन पहिल बेर बनेलखिन मगर नीक बनेलै तऽ हमरा से तऽ भऽ गेल छलै खराप मगर नीक भऽ गेलै धन्यबाद